जी हाँ मुझे ऐसा लगता है कि स्कूली शिक्षा के बाद सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए चाहे वो छात्र गरीब हो या अमीर चाहे उनके घर में किसी भी प्रकार की व्यवसाय होता हो क्यूोंकि जब हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं तब हमें व्यवसाय एवं घर में जो भी काम होते हैं उन सभी कामों में हम हमेशा ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे सभी बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही अपने घर का एवं अपना पारिवारिक व्यवसाय चालू करना चाहिए या फिर किसी भी प्रकार की नौकरी करना चाहिए